थोरो टाइम मुंहिंजे घर में मुंहिंजी ससु खे अचानक सां तकलीफ़ु थियणु लॻी पहिरियों हुन खे छातीअ में सूरु थियणु लॻो पोइ धीरे धीरे उन खे उहो उल्टियुनि में उनखे तकलीफ़ु थियणु लॻी उलटियूं एॾियूं तकलीफ़ु थियणु लॻसि जो हिकु हिकु मिंट में उन जूं वधंदियूं पई वञनि उल्टियुनि खां पोइ उन खे साहु खणण में बि दिक़त पई थिए त मां हुन खे पंहिंजे घोट खे फोन कई की भई उन खे इअं तकलीफ़ु थी पई आहे की मां छा कयां त मुंहिंजे घोटु चयईं वेट कर मां तोखे ॿीं मिंट में ॿुधायां थो हुन मूंखे कॉल करे चयईं की पासे में मीरा ऐनेक्स अस्पताल अथई तूं उते कॉल करे उन खे एडमिट कर मां इअं ई कयो मूंखे कॉल आयो मां कॉल करण खां पोइ उन खे फोन कयो त उन मुंहिंजे लाइ जल्दी सां ऐम्बुलेंस ॻोल्हयईं एम्बुलेंस जीअं खां आई उन मुंहिंजी ससु खे जल्दी सां उन एम्बुलेंस में वेहारियो उन एम्बुलेंस में विहारण ताईं उन्हनि मूंखां पुछो की इन खे हिकिड़ी इहा तकलीफ़ु थी वई आहे की अगरि हिन लाइ असांखे हिकिड़ो सुई हणिणी पवंदी उहा सुई ॾाढी हैवी आहे त मां हुननि खे चयो की मुंहिंजी ससु खे शुगर आहे त उन्हनि मूंखा पुछो की हीअ सुई असां सुई हणूं था हिन सुई जे लाइ अगरि हिननि खे कुझु तकलीफ़ु थी पवंदी त इन्हनि जे लाइ हिकु तव्हांखे फॉर्म ॾियूं था उहो तव्हां फॉर्म भरियो लेकिन मां थोरो मुंझां पई की मां इहो फार्म भरिया न भरिया लेकिन मुंहिंजे आसपास हुयो कोई न त इहो मूंखे डिसीशन मूंखे ई खणिणो पियो लास्ट में मां उहो फॉर्म भरियो